पहिरीं ज़माने में पढ़ाईअ जा रूगो ॿ हीउ साधन हूंदा हुआ किताब ऐं मास्तर पर वर्तमान युग में पढ़ाईअ जा अनेक साधन थी पिया आहिनि जीअं इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड अनेक ऐप हूंदा आहिनि उन में प्रमुख आहे ई बुक ई बुक में सॼे पाठ जो सार हूंदो आहे सुवालनि जा जवाब हूंदा आहिनि किताबनि जे बारे में हर हिकु शइ हूंदी आहे जेका उन पाठ में ज़रूरी हूंदी आहे